गुम्मी केरु थो ॻाल्हाए

अछा अछा ओके ओके इन लाइ त सॉरी इन लाइ सॉरी कीअं असीं ॿुधाए सघंदासीं रेसिपी तव्हीं घर में अचो असांजे हुते अचो रेस्टोरेंट में अचो अची जी भरे खाओ सुठो लॻंदो असांखे बि ऐं न तव्हीं ऑर्डर ते घुराइणु चाहियो त असीं असीं मो मोकिले सघूं था उन शइ खे हा हा रेगूलर कस्टमर थींदा तव्हीं त असीं डिस्काउंट बि ॾींदासीं तव्हांखे हा ठीकु ठीकु बिल्कुलु ठीकु ठीकु ठीकु हा ठीकु आहे उन ई करे त बेफ़िक्र करो उन लाइ न ठीकु आहे थैंक्यू ओके